आमचे भारत देशांत कोंकणी हिंदी मराठी आनी इंग्लीशूय उलयता पूण महाराष्ट्रान मराठी उलयता भायर भायले देशांत ती एकूच भाशा आसता ती तेंची भाशा आसता पूण आमची गोंयान हिंदी कोंकणी आनी हिंदी उलयता आनी मराठी